खेतीके जेना भेल आयल समान तऽ खेतीमे बपरहैर कटलक किसानसभ केना होयत खेती तऽ खेती लऽ एहिबेर की कहै छै ऑनलाइन केलक तऽ ब्लॉकमे बीरार ऐल तऽ ओ लाबलक तऽ बीरार लाबलक तकर बाद कहलक आब एकरा पटेबय केना तब तऽ पटेलक ओकरा तब थोकराबलक तऽ तब बीया अर गिरय बीरार गिरेलक जब बीरार गिरल भै गेल तऽ आब कहलक की आब एकरा खर बिछय पड़तै नहि तऽ स्प्रे मारऽ पड़तै नहि तऽ खर भै जेतय तऽ बीरार नहि रोप हेतय धान नहि रोप हेतय तकर बाद जब धान रोप जब अथी बीरार जब भै गेल तऽ रोपके समय आयल रोपके समयमे तऽ आब की करलक तऽ कहलक कि जे आब जन कतय लानबै तऽ टोला पड़ोसा पर घुमलक तऽ जन भेल पाँचटा जनमे पाँच कठ्ठा खेत रोप भेल पाँच कट्ठामे पाँच जोड़ा बीरार पाड़ल उखाड़लक पाँचगो जोन मऽ पाँच जोड़ा तामे हमसभ जलखै करलू तामे माइ बाप ओने कदबा करै छै टेक्टरसँ जब कदबा करल भए गेल तब एनयसँ जलखै लयके गेलहुँ जलखै लयके गेलहुँ तऽ जनसभ उपर आयल हाथ पयर धोलक रोड पर बसियलुँ